सरकारके द्वारा एखन जे छै से नवका उद्यमीके योजना एलै हेँ जाहिमे की ओकर जे छै से बीसटा जे रहैत छै बिज़नेस चूज करयके रहैत छै जाहिमे कि मसाला उद्योग भए गेल आँटा चक्की भए गेल मछलीके रहैत छै ओहिमे जे छै सॉफ्टवेयरके छै ओहिमे जे छै से अहाँ अपना हिसाबसँ चूज करियौ जे अहाँ कोन बिज़नेस करबै आ दस लाखके लोन छै जाहिमे कि अहाँकेँ पाँच लाख टका तक के इनवेस्ट अथी जे छै से सबसीड्री रहैत छै पाँच लाखके अहाँ बिजनेस जे छै से अहाँकेँ ओ दस लाख दैत छै आ स्टार्टिंग बिजनेस छियै दस लाख लए कऽ अहाँ स्टार्ट करियौ ओकरबाद जे छै से अहाँ पाँच लाखके ओकर इंट्रेस्ट रहैत छै ओकर किस्ती बनैत छै जे ओ अहाँ दैत छियै आ सरकार जे छै से ई नया योजना चालू केलकै एहिमे बहुत युवा जे छै बेरोजगार जे छै ओसभ जे छै ई उद्यमी योजनाके लए कऽ ओ योजनाके लाभ पूरा लए रहल छै आ कियो आटा चक्कीके माध्यमसँ मसाला उद्योगके लेल आ बढ़िआँ जे छै सरकारके व्यवसाय जे छै ई बढ़िआँसँ चलि रहल छै बेरोजगारसभ जे छै से रोजगारमे अभी जुड़ि गेल छै बढ़िआँसँ चलि रहल छै ई सरकारके योजना